कहल गेल छै कि जिन्दगीसँ महत्वपूर्ण किछु भी नहि छै जान छै तऽ जहान छै आओर ओकरा लिअ भी अहाँ कोनो भी बाइकिंग बाइक बाइकिंग करियौ या कोनो भी अहाँ बाहन चलाबियौ तऽ ओकरा अहाँ बहुत नीकसँ कोशिश करियौ कि ओकर जे लिमिट सेट छै ओकर जे फीचर्स छै ओकरा सभसँ पहिने अहाँ जानियौ ओकर अलावा जे रोड रूल्स छै ओकरा अहाँ बहुत नीकसँ फॉलो करियौ जब अहाँ गाड़ीपर बैठय छियै तऽ ई जे करियौ जे चलि रहल छै पैदल उ भी अहीके तरह इंसान छियै बस अहिंटाके जल्दी नहि यऽ ओकरा भी ओतबिही जल्दी छै तऽ अपन धैर्य बनाइल रखनाइ सभसँ जरूरी छै ओकर अलावा रूल्स ऑफ रोड कि हमरा केना ओवरटेक केनाइ छै केना चलनाइ छै जैसँ सभ सुरक्षित रहय एकर ख्याल रखना आओर जहाँ तक दस्तावेजके बात छै सभसँ इम्पोर्टेन्ट यऽ ड्राइविंग लाइसेंस राखियौ अपना पास गाड़ीके इंश्योरेंस पेपर गाड़ीके पेपर पोल्यूशन पेपर एकरा सभसँ सभ जे यऽ वेलिड होइ एक भी चीज एक्सपायर नइ होइ थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस कयल जाइ जैसँ कि अगर कोनो भी एहन एक्सीडेंट होइ छै तऽ ओकरा जेकर भए जाइ छै ओकरा कमसँ कम ओकर परिवारके किछु पाइ रकम मिलय सरकारके तरफसँ तऽ अइ सभके ध्यान रखबाक चाही